ہیلو ہیلو ہاں آپ دہلی پراپرٹی سے بول رہے ہیں سر مجھے جو ہے نا پچاس گز میں فلیٹ چاہیے ہے آپ کے پاس اویلیبل دو کمروں کا سیٹ کتنے میں ملے گا کتنے کا ہے اٹھارہ بیس میں ہے اور کون سا فلور سیکینڈ فلور اور تھری روم سیٹ اچھا اور اس کے علاوہ کیا کیا اس میں فرنشڈ ہوگا فرنشڈ ہوگا یا ایسے ہی ہوگا نارمل جیسے نیا نیا کوئی تیار کر کے دے دیتا ہے ایسے ہی تیار ہے مطلب ہم جائیں اور جا کے شفٹ ہو جائیں فوراً ایسا ہی ہے اچھا گودام بھی مل جائے گا تو اس کی قیمت میں کوئی کمی ہو سکتی ہے یا یہ فکس ہے اچھا نہیں میں آ تو جاؤں گا آپ کے پاس پر اچھا تو یہ آپ کی بروکری فیس کیا ہے ایک پر سنٹ ٹیکس اچھا اور آپ کا کہاں پر ہے یہ ترکمان گیٹ پہ آ کے آپ سے مل لوں میں اچھا ترکمان گیٹ پہ نیئرسٹ جو آپ کی شاپ ہے وہ وہ کہاں ورگوان کے پاس ٹھیک ہے سر اور بتائیے اور اس میں ہمیں آپ کیا رعایت دلوا سکتے ہیں اچھا اچھا جی اور اور یہ کتنے فلور بنے ہوئے ہیں تین بنے ہوئے ہیں یا چار فلور ہیں ایک اپارٹمنٹ چار بنے ہوئے ہیں تو یہ ہمیں آپ کون سا فلور دیں گے نہیں ہم تو چاہتے ہیں ہمیں جو ہے سیکنڈ یا فسٹ مل جائے مل سکتا ہے چلیے میں آپ سے جو ہے ملتا ہوں پھر آپ سے آ کے بات کرتا ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا